हैलो मैडम जी तुंदे कोल कोई कॉरपेट बगैरा हैन आं केह्ड़े केह्ड़े कलर दे न नेईं अस तुस सैंड करी ओड़ेओ निं असें ई केह्ड़ा कलर ऐ तुंदे कोल अच्छा अच्छा ते इंया फिलहाल केह् रेट तगर न अच्छा ते एह् कोई कंपनी दियां न जां इंया अच्छा किन्ने बजे हट्टी खोल्लनी तुसें अच्छा नौ बजे तगर खोल्ली ओड़नी अच्छा ते भी अस कोई दस्स बजे तगर आई जाचै अच्छा इंया मतलब अलग अलग कलर बिच हैन न ऐनी असें कोई दस्स ज्हार तगर आह्ला लैना तुस साईड पर कड्ढियै रक्खी लैयो अस लेई लैगे आह्नियै ते इंया ठीक ऐ भी